हमरा जनेउ मुण्डन शादी इसभके गीत बढ़िआँ लागैत अछि बहुत प्रिय लागैत अछि किएकि इसभके गीत जे मैथिलीमे रहैत अछि से बहुत सुन्दर सुनयमे लागैत अछि ई इएह लेल हमरा ईसभ गीत हमरा गाबयमे या फेर सुनयमे मतलब हरेक चीजमे इसभ गीत मैथिलीके गीतसभ हमरा सभ अच्छा लगैए किएकि इसभ प्योर मैथिली रहैत छै आओर हमसभ हमसभ जनेउमे मुण्डनमे वैसे भी हमसभ ब्राह्मण काट कास्टसँ बिलोंग करै छी तऽ इसभ गाना मैथिली तऽ प्योर मैथिली हमसभ बाजबे करै छी एहि बातसँ हमरा सभकेँ ई गाना सुनयमे बड़ बड नीक लगैए आओर जनेउ जनेउ मुण्डन इसभमे हमसभके मैथिली गीत बाजैए आओर कोइ भी गीतमे खाली मैथिली हरेक चीज मैथिलीमे मतलब बाजैए जनेउमे मुण्डनमे स् शादी विवाहमे मतलब जाहिमे जे होइ छै सभमे मैथिली गीत बाजैत